مہاراشٹر میں سب سے زیادہ مقبول صنعت ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے اور فارما انڈسٹری یعنی دوا کی صنعت بھی بہت مقبول ہے اور مہاراشٹر میں آئی ٹی یعنی ٹکنالوجی انفارمیشن کی انڈسٹری بھی بہت مقبول ہے جو کہ سافٹ ویئر ڈولپمنٹ اور آئی ٹی سروس میں ہے مہاراشٹر میں ٹورازم انڈسٹری بھی ہے جسے ممبئی پونا گوا ہے یہاں سیاح آ سکتے ہیں مہاراشٹر میں شکر کی صنعت بھی بہت مشہور ہے اور یہاں آٹو موبائل کی صنعت ہے